आं फल' खालामग्रा माखासे ससियेल मिडिया एकाउनट फट'ग्राफ फोरा जाबाय आं फेसबुक नायो फेसबुक निफ्रायबो जों गोबां गोदान गोदान खोथा मिथिनो मोनो जेरै बिदिनो निउस लाइभ नुनो मोनो आरो इउटुब निफ्रायबो जों गोबां बेफोरखौनो सोलोङो एखनब्ला माबा मोनसे जेनेबा मिथिनो गोनां खोथाफोर दङब्ला कुइसन सोंहरना जों एनसार खौ मोननो हायो आरो सोलोंनो गोसोबा जों गोबां बायदिसिना सार्च खालामना सोलोंनोबो हायो बेनि थाखायनो जों इउटुब नायो आरो अवाटसाब खौबो आं इउस खालामो अवाटसाब थायोब्ला जोङो गोजानाव थांना माबा मोनसे बसथु बावलाङोब्ला बेफोरखौ फट' बायदिसिना बिहरनो हायो बा माबा मोनसे गोनां बुसथु नांगौ जायोब्ला जों मालायनिफ्राय न'आव थालांदोंब्ला आंनो हर होनना बिहरनो हायो बेनि थाखायनो फेसबुक इउटुब अवाटसाब बेफोरखौ इउस खालामो आरो बिदिनो फट' नायो मबाइल आव फट' फोर नायो आपल'द होयो बबेखौबा मोजां मोनोब्ला